السّلام علیکم بھائی میرا نام آئینہ مرثیہ ہے کیا آپ شیرے پنجاب سے بات کر رہے ہیں میں آپ کی ایک ریگولر کسٹمر ہوں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے چکن بریانی کا آڈر دیا تھا جو کہ ہاف کے جی ہے اور میں نے ایک کول ڈرنک کا بھی آڈر کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میری چکن بریانی جب تک آئے گی تو وہ آتے آتے ٹھنڈی ہو جائے گی آپ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کیوں کہ تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یا تو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یا تو اسٹیل کے کنٹینر میں چکن بریانی دیں جس سے کہ میری میرا آڈر ٹھنڈا نا ہو اور اِسی لیے میں نے آپ کو کال کری ہے بار بار کال کرنے کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں بس آپ اتنا کر دیں گے تو میں بہت زیادہ خوش نُما ہو جاؤں گی آپ کی بہت زیادہ خوشگوار رہوں گی میں اور بھائی میں اِنشاء اللہ آگے بھی آپ سے آڈر کرتی رہوں گی شُکریہ اِس کے لیے